मिथिलामे हाले फिलहालमे महिलाके जे एकटा पर्व छैक वटसावित्री से मनाएल गेल वरसाइत पाबनि एकरा मिथिलामे कहल जाइछै आ एहिठाम बरसाइतके बड़ा महत्व छै जे नवविवाहिता जे छथिन से बड़ा धूमधामसँ मनबै छथिन नवविवाहिताके लेल पहिल बरसाइत जे होइ छै ओहिमे गाछक तरमे समधिन बनेनाइ विधि छै या सातटा बियनि सात टा चङ्गेरा आदि आदि सँ जे पूजा करै छथिन तऽ ई जे हमर पाबनि तिहार छै ई हमर जे वृहत संस्कृति छै एकरा दर्शाबै छै एकर पाछू कारण जे भी रहल होइ आध्यात्मिक कारण भी छै तऽ वैज्ञानिक भी कारण छै हम वरक गाछके जे पूजा करैछी जतऽ तक हमरा बूझल अछि जे वरक गाछके पूजा वरके गाछके जे दीर्घायु हेबाक छै वरदान ओहि हिसाबसँ हम वरक गाछके पूजा करै छथि जे हमरो पतिके ओतबे उमर हुअए